ہمارے ریاست دہلی میں پرانی دلی کے علاقے میں بہت زیادہ آبادی پائی جاتی ہے یہاں پر ہر شہروں کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور تقریباً تمام ریاستوں کے لوگ یہاں مقیم ہیں اسی لیے اسے مثال کے طور پر چھوٹا ہندوستان بھی کہا جاتا ہے